आङो सुइजारलेण्ड जायगायाव थांनो मोजां मोनो मानो होनब्ला बे जायगाया समायना सारिगिदिंजों बुंफबनाय हाजो हाला दैमा दैसा बे बे जायगाया बिराद नायनो समायना आरो बेयावहाय ह'टेलफ्राबो बिराद मोजां थानो मानो जायगाफोरखौबो साफा दोनो आरो बेयावनि मानसिफोराबो बिराद मोजां बयजोंबो बेबायदि मोजाङै रायज्लायो मिलाय लायनानै थायो आरो बिनि जानाय लोंनाय बिनि जानाय लोंनायफ्राबो गोथाव गोथाव मोनजायो आरो आरो बेयावहाय जि